में तानिया शर्मा मेरा नां अस ग्रां दे रौहने आहले आं अस अज्ज दे बच्चे आं बो बहुत सारी खेला खेलदे आं कि अज्ज दे जमाने च बड़ा अडवांस होई गेदा ऐ जिसलै साढ़ा टाइम हा अस खेलदे हे क्रिकेट बगैरा फुटबाल बगैरा संतोलिया बगैरा बांह्टे बगैरा बड़ा किश खेलदे हे और इक बार केह् होआ कि में बाहर खेलने आस्तै गेई और उद्धर बड़ा मजा आया मतलब उद्धर असें खेलेआ उद्धर इक बार में खैसदी खेलदी खल्ले गी डिग्गी मेरे फुट गी लग्गी और फिर उनें उठाया बगैरा स्प्रै बगेरा कीती और अस उद्धर बड़ा मजा आया मतलब खेलने आस्तै अस घर बी बहुत सारी बड़ा सारा खेलदे हे सारे बच्चे किट्ठे करियै असें खेलना मतलब मिगी बड़ा इंटरेस्ट ऐ खेलने च और अस बडे़ सारे में बडे़ सारे बच्चे किट्ठे करने फिर ओहदे बाद अस इत्थै खेलना ओर बड़ा मजा आना फिर असें ओह् बनाना संतोलिया खेलना असें फ्ही ठीकरियां किट्ठियां करनियां फिर ओहदे बाद अस ओहदे कन्नै खेलने फिर असेंगी इक दुऐ गी पकड़ना इक दुऐ गी मतलब हराना असें कि इसी एह् चीज नेई करन देनी मतलब एह् नेई डाउन होन देना पिर अस ओहदे बाद केह् होआ इक बार में खेलन गेई खौ खौ च मिगी बडा इंटरस्ट हा कबड्डी खौ खौ ओहदे च बडा़ इंटरेस्ट हा इक बार खेलन गे उद्धर हां ग्रांउड च खेलन गे मतलब उद्रधर खेलेआ उद्धर बडा़ मजा आया खेलने वाकी फिर उद्धर गेमस च बड़ा कुछ होंदा फाउल होंदे खेलने च बड़ा मजा आंदा ओह् अग्गे अग्गे भेजदे मतलब अगर अस शैल खेलचै ओह् साढ़ी खेल गी करदे अग्गे अग्गे भेजदे बच्चा बड़ा शैल खेला दा ऐ जो कुछ बी ऐ तो जिसले अस बाहर जाइयै खेलने होन्ने आं में इक बार रियासी गेई उद्धर खेली फिर अस उद्धर खेले फिर अस उद्धर बड़ा इनॅजाए कीता फिर जिसलै इनॅजाए कीता उसलै अस घर आए फिर घर आइयै उनें स्हानू शिफ्ट कीता दूई जगह शिफ्ट कीता फिर उंहे स्हानू इद्धर भेजेआ कि बच्चा बड़ा अच्छा खेलदा इसी अग्गै भेजो फिर उनें स्हानू मेडल मिले बहुत सारे ट्राफियां जित्तियां फिर अस इद्धर साम्बे डिस्ट्रिक्ट दे ग्रांउड च गे उत्थै खेलेआ फिर उत्थै बी बड़ा मजा आया फरअस उत्थै खेले फिर अस कबड्डी खेली कबड्डी च बड़ा इंटरेस्ट ऐ खेलदे खेलदे मिगी तिन चार बारी पैर गी लग्गी तिन चार बार मेरे कमर गी लग्गी फिर उनें मतलब उनें सारा कुछ कीता हा मतलब मेरे मूब स्प्रे कीता फ्ही मिगी उठालेआ फिर में दुबारा खेली मतलब मिगी बड़ा अच्छा शैल च मिगी बड़ा इंटरेस्ट ऐ जो ओह् उनें मतलब अपने ग्रांउड च खेलदे हे स्कूल पढ़दी ही फ्ही अस उस टाइम खेलदे है फिर मिगी मेडल मिलदे हे ट्राफियां मिलदियां हियां घरा आहले फिर में घर आंदी ही घरा आहले बडे़ खुश होंदे हे मतलब ग्रां आहले बडे़ खुश होंदे कि किन्ना ओह् होआ दा कि साढ़ा बच्चा खेली आया ऐ मतलब इसी बड़ा इंटरेस्ट ऐ मिगी रन्निंग च बड़ा इंटरेस्ट हा में बड़ा ओह् करदी ही रन्निंग च बहुत इंटरेस्ट हा खेलदी ही साम्बे रन्निंग कीती दी कि फिर इद्धर